हमरा यहाँ मेहमान अबै छै हुनका पानि देल जाइ छै तब उसके बाद चाय देलियै देल जाइ छन्हि ओकर बाद नाश्ता देली बना करके ओकर बाद रहलनि तऽ खाना भी बनेली फेर चावल दालि सब्जी तरुआ आलू बैगन कदुआ यही किछु बनैलि फिर उसके ओकर बाद हुनकरा खाना उना खियैली खा उके ओ अपन आराम कयलनि तब यहाँसँ हम अपन गेली अपन खाना काम जे रहलक बर्तन वर्तन धोनाके झाड़ू लगबैके झाड़ू लगेली बर्तन वर्तन धौली वोली साफ उफ कयली फिर शामके समयमे नाश्ता वाश्ता कयलनि तऽ फिर जँऽ जाना है तऽ लिट्टी उट्टी मङ्गाकर हुनका मेहमानके खियैली तब ओकर बाद फेर खाना बनैली सब्जी बनैली रोटी बनैली आओर नहि तऽ फेर मन हो गेलै तऽ पूरी उरी बना लेली खीर उर बना करके फिर मेहमानके खाना वाना खिलेली आओर खिया वियाके बस अपना घरमे सभ